जय झूले मां अशोक जेसवानी तो ॻाल्हायां अॼु कल्ह हर कोई योगा करणु चाहींदो आहे योगा करण सां शरीर जी सॼी तंदुरुस्ती थींदी आहे केतिरी बीमारिन ते कंट्रोल थी वेंदो आहे हिकु आसनु आहे जंहिं खे जंहिं खे अलोम विलोम चयो वेंदो आहे हीअ आसनु करण हिकदमि सवलो आहे हिनसां हिन आसन में हिक नक जी नासु बंदि कॿी आहे हुन मां साह बि नास मां साहु खणॿो आहे पोइ हुन नास मां साहु छॾिबो आहे ईअं योगा करण सां बी पी शुगर कंट्रोल में ईंदी आहे बी पी ऐं शुगर कंट्रोल में ईंदी आहे ऐं सभु हिन सां सिहत बि सुठी रहंदी आहे जय झूले